مہاراشٹر میں ممبئی سے ایلیفنٹا جاتے ہیں ایلیفنٹا جو ہے یہ آپ کشتی میں بیٹھ کر جاتے ہیں بڑی بوٹ پر ممبئی کے گیٹ آف گیٹ وے کے پاس سے یہاں سے بیٹھ کر ایلیفنٹا جاتے ہیں ایلیفنٹا میں بہت ساری نمائشیں ہیں بہت سارے ثقافتی ورثے اور عصری آرٹ کے منظر ہیں بہت ساری یہاں پر ہاتھ سے تراشی ہوئی آرٹ چیزیں ہیں آرٹ کے منظر کو اگر دیکھنا ہے تو آپ ایلیفنٹا جا سکتے ہیں وہاں بہت سارے فیسٹیول ہیں جو ریاست کے ثقافتی ورثے اور عصری آرٹ کے منظر کو ظاہر کرتے ہیں بہت ساری بڑی نمائشیں ہیں ایلیفنٹا میں اور یہاں پر پہاڑ بھی ہے وہاں پر سب ہاتھ سے تراشا ہوا آرٹ ہے بہت ساری آرٹس کی چیزیں ہیں وہاں پر ایلیفنٹا میں